की अहाँकेँ लगैत छै छी अछी जे समाचार पत्र ग्रामीण इलाका बारेमे पर्याप्त मुद्दा देखबैत अछि कि कोनो एहन मुद्दा अछि जकर चर्चा मीडियामे नहि होयत अछि सङ्केत नाही ना मुद्दा